असांजे कॉलेज जे पासे में हिकु एरिया में भरतनाट्यम जा क्लास चालू थिया आहिनि असां हुते डांस सिखणु वेंदा आहियूं मां और मुंहिंजी साहिड़ी ॿई सिखणु सभु गॾु में सिखणु वेंदा आहियूं असांखे इलाही मज़ो ईंदो आहे ऐं मूंखे बि डांस जो इलाही शौंक़ु अथव अने मां हाणे एॾी होशियारु थी वई आहियां की मां हाणे पंहिंजो बि क्लास खोलण वारी आहियां अने मां मुंहिंजे ॿारनि खे घर में इहो सेखारींदी आहियां न मूंखे बि मज़ा ईंदी आहे डांस सिखण में असां सभु गॾु वेंदा आहियूं अने मूंखे डांस जो इलाही शौंक़ु अथव मां पंहिंजे घर में मुंहिंजे ॿारनि खे सेखारींदी आहे अने मां सोचो आहे की मां पंहिंजो घर में खोलंदीमास